ओंखाम गोरलै जानाय समाव अनला ना सङो खारदै इसे होनानै मस्ला हालदै संख्रि बानलु होनानै पियाज सेरनानै बेखौ सङो गोथावनो आरो बेजों लोगोसे सबाय ओंख्रिआव दाउ इसे सिथारनानै संबा गोथाव जायो खारदै इसे होनानै थाव संख्रि बानलु मस्ला जिरा सेरबा सबाइ ओंख्रिआ जानो गोथाव जायो आरो बेजों लोगोसे बैसागु बोथोराव जों दमासिआव गोखा गोखै खानानै बेदरजों एवजायो जायो आरो दमासि समाव फिथा सिथाव संनानै जोङो जायो बिदिनो अमा बेदरफोरखौबो नोरसिं बिलाइ माबा माबि बिदि खांनानै एवबा जानो मोजां जायो दमासि समाव जोङो एनथाब सावो लारु सावो सिबिं लादु बानायो नारखेल लादु बानायो आरो बिदिनो मैदाखौ थावाव मा खालामनानै सावो पकरा बानायो पियाज एरि हानानै आरो बिदिनो लारुखौ सिबिं एरि होनानै सावो फिथाखौ जोङो नारिखेल एवनानै सिबिं गलायनानै मिथाइ होनानै सावो जानो गोथाव जायो आरो एन्थाबखौबो बिदिनो बानायजायो नारिखेल होनानै एन्थाबखौ आरामनो बानायबा गोथाव जायो जानो आरो मिथाइ होनानैबो लारुखौ थावनि लारुखौ बानायजायो ओंखाम गोर्लै जानायाव जों अनलाखौ दाउजों सङो खा अनलाखौ थाव संख्रि बानलु सेरनानै अन गुन्दै माइरं एसे सोमनानै देनानै अन गुन्दैखौ फुदुंनानै जोङो लाखानानै उनाव माइरं देखानाय गुन्दैखौ अनला दै गुदुङाव होसननानै एरग्लिनानै बेखौ दाउ बेदरखौ होसननानै खारदै होनानै बेखौ जों एरबाय थायो उनाव थाव संख्रि बानलु होखाजोबनानै सामब्राम गुफुर एरि देना होनानै जिरा होनानै गंगार दुनदियाफोर होनानै खांबा गोथाव जायो आरो जानो स थिग बेबादिनो सबाइ ओंख्रिखौबो रुना लानानै उनाव साग्लिनानै साम'जोंबो जाजायो साम'जों साम'खौ एवखाना लानानै सबाइखौ रुनानै सामवाव होसननानै गोदौहोनानै सामब्राम गुफुर एरि जिरा होसननानै सबायखौ खांबाय उनाव जानो गोथाव जायो आरो सबाय ओंख्रिआबो आरो बेजों लोगोसे जोङो बौसागु बोथोरफोरावबो बिदिनो ज' ज' बयजोंबो ज' जालायना गोखा गोखै खांलायनानै मैगं खांना बुथुमनानै बेदरबो होनानै एवजायो जायो आंनि बुंनाया एसेयावनो जोबनाय जाबाय आं फोजोबबाय